میں اپنے گانے کی کارکردگی یا ریکارڈنگ سیشن کی تیاری اس طریقے سے کرتا ہوں کہ پہلے میں اس پورے گانے کو ایک بار اچھی طریقے سے مطالعے میں لے کے آتا ہوں اس کے بعد اس کی بار بار مشق کرتا ہوں مشق کرنے کے بعد اس کو ایک بار اپنے دوست یا احباب کو کسی کو احباب میں سے کسی کو سناتا ہوں پھر اس میں میں کمی بیشی یا کوئی پیچیدگی دیکھتا ہوں اس کے بعد اسے سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں جب آخر میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے یا اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے تو میں اسے ریکارڈنگ سیشن میں لاتا ہوں پھر میں اپنا موبائل سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد ریکارڈنگ آن کرتا ہوں اور ریکارڈنگ آن ہونے کے بعد میں میں اپنا پورا رویہ ایک دم تبدیل کر کے موبائل کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد ہمہ تن گوش ہو کے ایک دم گانے میں مصروف ہو جاتا ہوں اور اسے مکمل کرنے کے بعد ریکارڈنگ بند کر دیتا ہوں پھر اس کو میں اچھے سے چیک کرتا ہوں اور فائنلی میں مجھے میں رزلٹ مل جاتا ہے